हेलो हेलो गुड मोर्निंग मैम मैं नीतू बोल रही हूँ परयाग नगर से अभी तीन दिन पहले मैंने आपको जो कपड़े दिए थे वो उनमें से कुछ कपड़े आपने वापस दिए उनमें से कुछ मिसिंग हैं तो कैसे क्या दो साड़ी दो साड़ी और सूट तो मिसिंग है मैम उसमें से मैं नीतू लखारा बात कर रही हूँ मैम मैं न चार साड़ी थी और दो सूट थे जिसमें से एक साड़ी और एक सूट नहीं है

छ कपड़े थे हाँ तो फिर नहीं मैडम छः कपड़े नहीं आए हैं एक्चुअली मैंने अभी चेक किया था तो उसमें से एक साड़ी और एक सूट मिसिंग है छ तो नहीं नहीं मिला मैडम नहीं खोला मैंने है मैंने उस टाइम तो रख दिया था लेकिन अभी मैंने वापस खोला तो उसमें नहीं थे दो आइटम नहीं है दो कपड़े नहीं है तो मैंने आपको अभी कॉल किया है मैंने कहा जानकारी के लिए आप चेक कर लीजिये कोई बात नहीं कहीं रह गए होंगे या इधर उधर कहीं और के चले गए होंगे ब्लू कलर की साड़ी है और पिंक कलर का सूट है नहीं नहीं कोटन की साड़ी है सूट तो अपना ये है राजस्थानी सूट है हाँ मैंने तो चेक कर लिया है लेकिन आप कहते हो तो एक बार और चेक कर लेती हूँ और आप भी अपने वहाँ चेक कर लीजिये मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में मिलेंगे क्योंकि मैंने चेक करके ही आपको कॉल किया है हो सकता है मैडम गलती हो सकती है किसी से आप उससे भी पूछ लीजिये मैंने तीन दिन बाद बण्डल खोला था और चेक मैं भी करने की कोशिश करती हूँ वापस देख लेती हूँ हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो जाए तो चार तरीक को मैम

हाँ मैडम वो भी मैं देख लूंगी और पूछ भी लूंगी आप बोल रहे हो तो एक बार वापस चेक कर लूंगी लेकिन मुझे लगता है मिसिंग ही है पर कोई नहीं मैं चेक करती हूँ मिल जाये तो ठीक है और आप भी चेक करवा लें हाँ मेरे यहीं है